पानी को छानने और शुद्ध करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीक़े हैं सब से पहले तो हम पानी को भरते हैं या छन्नी लगा कर भरते हैं या नल में पाइप में कपड़ा बाँध के भरते हैं उससे हमारा पानी साफ़ होता है और आज कल नए नए तरीक़े चले हैं आर ओ चला है फ़िल्टर चले हैं अपन फ़िल्टर में पानी रात में डाल देते तो थोड़ा थोड़ा छन छन कर नीचे साफ़ पानी आता है आर ओ चलते हैं उस में हम को बिल्कुल साफ़ पानी मिलता है या पानी को हम मिट्टी के घड़े में रखते हैं तो जो उसकी कीटाणु या जो गंदगी रहती वो नीचे तल परत में नीचे जम जाता है तांबे के बर्तन में भी पानी पीने से पानी शुद्ध होता है और पानी को हम उबाल कर भी पी सकते हैं जिससे वो उसके सारे कीटाणु जो रहते हैं वो उबलने पर सारे कीटाणु पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं जैसे हम पानी में पानी को अच्छा करने के लिए स्वादिष्ट करने के लिए उस में हम पुदीना डालते हैं जो पानी पीने लायक़ हो जाए और टेश्टी भी हो जाता है बहुत टेश्ट आता है तो हम ऐसे कर के बहुत सारे हैं पानी को हम कई तरह से मतलब लोहे के बर्तन में रखते हैं पीतल के बर्तन में रखते हैं ताम्बे के बर्तन में रखते हैं उससे जो पानी के धूल मिट्टी कण जो कीटाणु होते हैं वो सारे नीचे परत में जम जाते हैं और ऊपर साफ़ पानी आ जाता है इस तरह से हम कई तरीक़ों से पानी को शुद्ध और साफ़ कर सकते हैं जो हमारे पीने लायक़ हो जाता है